यदि हम बात करें हमारे जिले बालाघाट की तो यहाँ इसमें अधिकाँश देखा जाता है कि लोग यहाँ पर शिक्षा से काफ़ी अधिक खुश रहते हैं शिक्षा के प्रति उनमें एक अलग ही जुनून अलग ही समर्पण भाव देखने को मिलता है हाँ यहाँ की हम बात कर सकते हैं तो हम यह देखते हैं कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे इस तरह पागल हैं कि वो पूरा अपना समय पूरा लगभग आधी से ज़्यादा उम्र तो वो लोग केवल सरकारी नौकरी की तैयारी में ही खर्च कर देते हैं वह सोचते हैं कि इसी में हमारा करियर है सरकारी नौकरी नहीं होगी तो हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा हमारा जीवन से रस उड़ जाएगा और किसी भी तरह का कोई भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती सरकारी जीवन के पीछे लोग अपनी आजकल जिंदगियाँ दाँव पे लगा रहे हैं जिंदगियाँ झोक रहे हैं कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई रिज़ल्ट आता है कोई विद्यार्थी अगर फेल हो जाए तो फिर वह उस चीज को ले के डिप्रेशन में आ जाता है और आजकल हम देखते हैं कि फांसी तक की भी यह चीज़ें होती रहती